हेल' औ ओरैनो द'ङ'नै बे ग'थ'नि स्कुल खौनो सानबाय थादों आरो दा

औ औ नोंलाय बबेयाव सोनो सानदों

औ ड'न बस्क' थ' आंबो खोनादोंमोन खोनानाया मोजां ना गाज्रि एसे मोजाङै सोंबावनांगोन आरो खोनानाय बादिब्ला औ आरो मोनसे दं अगजिलियाम इंगलिस मिडियाम स्कुल

दा हनै फिस फोरखौबो नाय नांगोन माबायदि जेनेबा जोंनाबो हानाय हायैनि खोथा थायो मोजांबा हरनोसै औ एसे मोजांखौ नायनोसै औ औ औ औ बेखायनो फिसखौबो नायनोसै स्कुल खौबो मोजाङै डिस्कास बयजोंबो खालामलायनानै बबेया मोजां बावहाय सोनोसै औ औ औ डिस्कास खालामलायग्रोनसै बेनि उनावहाय दिसिश'न लानसै औ दे होम्बा औ औ दे